आं सिगां उन्दै समाव बा थाखोनिफ्राय स्नि समावहाय सेइन्ट जसेफ एमइ स्कुलावहाय आखिनायनि क्लास लादोंमोन बे लानायावहाय आं गोबां गोबाव लायाखै अब्लाबो आं बे आखिनायनि क्लास लानायावहाय एसे सोलोंनो हादों बे बे आखिनायनि मोन्दांथिनिफ्राय आं गोबांथार सोलोंनो हादों मानो होनोब्ला बे सावगारिनि गेजेरजोंनो आं गोबांथार गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि सावगारि न' बां नोगोर बायदिसिना गासैखौबो आखिनो हादों मानो होनोब्ला जाय मानसिखौ जों आखिफेरनो रोङा बे मानसिखोबो आखिनाय क्लास लानानैहाय आं आखिनो हादों गोबांथार गोबां गियान सोलोंनो हादों गिदिर गिदिर मानसिफोरनि आं आं गोबांथार सोलोंनो हादों बे मोन्दांथिनिफ्राय बे मोन्दांथियावहाय जेन'बा आं डा सर्बपल्लि राधा कृष्णखौ आखिनो रोङामोन बेनि बेखौबो आं बे सावगारि आखिनाय क्लास लानानैहाय आखिनो हादों बेबादिनो गोबांथार गिदिद गिदिद जिब जुनार न' बां बिफां लाइफां लामा नोगोर गासैखौबो आं आखिनो हादों बे क्लास लानायनि गेजेरजोंनो आं बारा गोबाव लायाखैमोन बे क्लासखौ अब्लाबो एसे सम लानायावनो आं गोबांथार गियान सोलोंनो हादों मानो होनोब्ला गोबांथार गिदिर गिदिर मानसिफोरनि सावगारिखौ आं गोबांथार आखिनो हादों गोबांथार बायदिसिना आखिदों बेनि आं जोबोद गियान मोननो हादों जेखौ जों उन्दैयाव सोलोंदोंमोन बेखौ देरनायसिम आं दाबो बेफोर गासैखौबो रोङो आखिनो हायो गोबांथार गियान मोन्दों गोबांथार मानसिफोरखौहाय आङो मोगथाङाव जेरै बेफोरबायदिनो आखिनानै सावगारि आखिनो हादों बेबायदिनो आं बेफोर क्लास लानानैनो गुबुनफोरनो आखिनानै दिन्थिनायावहाय आं गोबांथार बाखनायनाय मोन्दों बेबायदिनो आं गोबांथार मोजां मोजां सावगारि आखिनो हादों बे उन्दैयावहाय जेब्ला आं बाथाखौ सावगारि आखिनो लादोंमोन बे समावहाय आं गोबांथार सोलोंदोंमोन